मेरा मनपसंद मौसम गर्मी का है गर्मी के मौसम में सूरज सुबह जल्दी निकल जाता है उसके बाद बड़ी प्यारी हवा चलती है जो कि बहुत अच्छी लगती है लोग घूमने जाते हैं सुबह सुबह ठण्ड के मौसम में लोग घूमने ही जाते हैं लेकिन गर्मी में जरुर जाते हैं सुबह सुबह लोगों के चहल पहल चालू हो जाती है सुबह से ही सब काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसके अलावा मुझे यह इसलिए लिए भी पसंद है कि इस टाइम में आम आ जाता है आम भी बहुत प्रकार के आते हैं मुझे तो कलमी आम बहुत अच्छा लगता है हम लोग आम का रस बनाते हैं आम को खाते हैं बच्चे भी आम बहुत पसंद करते हैं इसके अलावा केरिया आ जाती हैं पेड़ों पर केरियाँ लगती हैं तो बच्चे ख़ूब तोड़ तोड़ कर खाते हैं केरियों का आचार डालते हैं इसके बाद फिर आइसक्रीम का भी यही मौसम हैं आइसक्रीम जो दूध से बनती है वह मुझे बहुत पसंद हैं दही बड़े श्रीखंड यह चीज़ें भी इस टाइम में बहुत खाई जाती है शादियों में भी श्रीखंड बनता है इसके अलावा बहुत तरह के जूस गर्मी के मौसम में पीने में आते हैं इससे संतरे का जूस और गन्ने का जूस मोसम्बी का जूस अनार का जूस बहुत प्रकार के जूस पीते हैं इसके अलावा सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है गन्ने का जूस और लस्सी का मौसम आ जाता है लस्सी ख़ूब पी सकते हैं दही डेली खा सकते हैं इसके अलावा छाछ मट्ठा नमकीन मट्ठा बाज़ार में खूब बिकता हैं और खूब अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है इसके अलावा घर में कूलर चलने लगते हैं तो कूलर की ठण्डी ठण्डी हवा बहुत अच्छी लगती है गर्मी के मौसम में दूसरा फिर छुट्टियाँ हो जाती हैं बच्चे भी घर पर रहते हैं तो घर पर भी बहुत चहल पहल रहती है हमें भी बड़ा अच्छा लगता है हम भी बिल्कुल फ़्री रहते हैं और कही हमें अगर जाना होता है बाहर घूमने फिरने तो वह भी हम जा सकते हैं कपड़े बिल्कुल हल्के फुल्के पहने जबकि ठण्ड में हमें बहुत सारे कपड़े पहनना पड़ते हैं गर्म लेकिन गर्मी के मौसम में बहुत हल्के कपड़े पहनने में आते हैं और हल्के हल्के कलर के कपड़े बहुत अच्छे भी लगते हैं जो कि ठण्डक देते हैं इसके अलावा तालाब वगैरह नदी के पास जाने में भी ठण्ड नहीं लगती है और बड़ा अच्छा लगता है ठण्डी ठण्डी हवा उसमें से आती है तो वह अच्छा लगता है गर्मी का मौसम